आंनि जिउ जारिमिननि सोमोन्दै आङो पाटगाव हास्रावबारियाव जोनोम जादों बिनि उनाव आंनि बिमा बिफाया गुवाहाटीयाव थाहैदों बिमा बिफाजों आंबो लोगोसे थाहैफादों उन्दैनिफ्रायनो आङो गुवाहाटी गुवाहाटी सम्फाबति हाइ स्कुलाव फरायदों बिनि उनाव आङो हाइ स्कुलखौ बाथौफुरि बाथौफुरि स्कुलाव फरायदों बिनि उनाव कलेजखौ आङो नैबे क'क्राझाराव फरायफैदों आरो साइन्स कलेज बेहाय फरायफैदोंमोन बिनि उनाव टुवेल्भसिम फरायनानै आं फरायनायखौ गारबाय बिनि उनाव आं बिजनेस लाइनाव बिदिनो मावो बिदिनो पार्लार दा माबा माबि बिदिनो आं मावनानै दङ गावनि जिउनि थाखाय आरो थांना थानो थाखाय बिदिनो फिसा फिसौ मावनानै जायो बिदिनो थायो आङो न'आव मावनानै थायो बिनि उनाव भारा न'आव थायो बिदिनो मावनानै गावनि जिउखौ गाव फोथांनानै लायो आरो फिसा फिसौ खामानि मावनानै थांनानै दं दा